हमर प्रति हमर अभिभावक अर्थात हमर माँ बाबूजीके सङ्ग सङ्ग हमर इसकुलके शिक्षक ओकर उ प्रोत्साहन देलनि जे अहाँके प्रेन्टिंगके काज करू अहिसँ अहाँके विशेष प्रकारके समाजमे नाम आओर मान मर्यादा बढ़त हम ई शुरुआत अपन अभिभावक अर्थात माता पिताक सङ्ग सङ्ग इसकुलके अध्यापक द्वारा शिक्षण ग्रहण कयलहुँ जैसँ हम विशेष रूपसँ एहिमे अच्छा बनि गेलहुँ एहि प्रकारसँ हमर अथी कयल प्रिन्टिंग आब मिथिला प्रिंटिंगके नामके मानल जा रहल अछि जैसँ ओ हर राज्यमे आब एकर प्रिन्टिंगके नामसँ जानि रहल छै आदमी लोग